हम लोग सिलाई नहीं करते हैं सिलाई करने नहीं आता है हम लोग को स्वीटर भी बिनने नहीं आता है हम लोग ख़रीदकर ठंडी के मौसम होता है तो डिजाइन दार अच्छे कलर अच्छे डिजाईन में स्वीटर ख़रीदकर लाते हैं हम लोग अपना वही ख़रीदकर पहनते हैं लेकिन अग़ल बग़ल का आदमी सिलाई करता है तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी सिए सीखे और बिने हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी बिनने आए सीखे सिलाई करें स्वीटर बिनें और इसे नहीं आता है तो हम लोग अपना मार्केट से ख़रीदकर लाते हैं जैसा मन करता है वैसा मनपसंद से अपना ख़रीदकर ला करके यूज करते हैं अपना भी करते हैं बच्चों को भी घर परिवार वाले को भी अपना ख़रीदकर ला करके देते हैं इस करने के लिए क्या है के हम लोगों को बीनने नहीं आता है सिलाई भी नहीं करने आता है सिलाई करने के लिए हम लोग सोचते हैं मेरे पास टाइम की भी पाबंदी है लेकिन शौक़ है कि बिने और सिलाई सीखे और सिए बिने अच्छा रहेगा ख़रीद करके लाते हैं नहीं बिनने आता है नहीं सीने आता है तो ख़रीद करके अपना पहनते हैं यूज करते हैं डिजाईन दार हर कलर हर डिजाईन के ख़रीदकर लाते हैं पहनते हैं अपने बच्चों को भी पहनाते हैं हर परिवार वालों को भी पहना पहनाते हैं और सिलाई के लिए हम लोग चेष्टा करते हैं कि हम लोग भी सिलाई करें बिनाई करें सिलें बिनाएं अच्छा रहेगा अपने हाथ से बिने हुए स्वेटर अपने मनपसंद की होती है सिर्फ बलाउज अपने मन से सिएं अच्छा होता है दुसरे की सिलाई करने से दूसरे का दुसरे डिजाईन रहता है आप अपने से सीइएगा तो अपना मनपसंद होगा और अग़ल बग़ल का आदमी सिलाई करता है हम लोग नहीं करते हैं मजबूरी में नहीं करते हैं लेकिन चेष्टा करते हैं कि हम लोग भी सिलाई करें कपड़ा सिए स्वेटर बिने ई सब के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि करें लेकिन सामाज के पाबंदी से नहीं कर पाते हैं हम लोग सिलाई नहीं करते हैं ना स्वीटर बिनते हैं सिलाई अपना नहीं करते हैं इस करते हैं ख़रीदकर बाज़ार से ख़रीदकर लाते हैं स्वीटर ब्लाउज अपना ख़रीदकर लाते हैं ख़रीदकर ही यूज करते हैं रंग बिरंगा डिजाईन दार वाला स्वीटर ठंडी के दिन में हम लोग ख़रीदारी करते हैं